जी आप ट्रेवल एजेंसी से बात कर रही हैं मुझे इंदौर से ग्वालियर आना है मुझे मिलाकर लगभग दस लोग हैं तो गाड़ी वगैरह की जो व्यवस्था है वो मुझे चाहिए तो आप बता दीजिए कि कैसे क्या हम उसका चार्ज वगैरह ई रख सकते हैं उसमें दस लोग तो आ ही जाएं बाकी बच्चे वगैरह हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज हो जाए तो इसका भी आप ध्यान रखें जी ठीक है आप उसका चार्ज बता दीजिए कि क्या रखेंगे ठीक है कर लीजिए आप बाकी आप टाइम का थोड़ा सा देख लें कि ईशू ना हो हमें कल ही निकलना है ग्वालियर के लिए तो आप अगर कम्फर्टेबल हों कल के लिए तो हमें बता दीजिए हम मॉर्निंग में निकलेंगे

हांजी जी आप मणि चौक इंदौर गाड़ी भेज दीजिए तो वहाँ से हम सब एक साथ निकल जाएंगे कैश ही करेंगे ओके थैंक यू